हँ की समाचार अछि अपन बड़ बढ़िआँ एहि बेरक बाढ़िमे हल्के बाढ़ि आयल छलै लेकिन पोखरिमे जे माछ छल सभटा भागि गेल आ धान जे कनिए छलै एक डेढ़ बीघा ओहो दहा गेल डुबि गेलै गहीँरगर खेतमे छलै बादमे जे ओकरा रोपबो केलियै तऽ बीचमे रौदी भऽ गेलै पहिलका धान हमर तऽ बेसी गहीँरमे छलए ऊँचगर खेतमे रहितै तऽ किछु आशा छलै दस दिन रहि गेलै नहरक कातमे रहै तैँ ओ नष्ट भऽ गेलै आब ओहिमे मसुरी जे देने छेलियै लेट भेलै मसुरी ओ मसुरियो भोर भऽ गेलै झप्सा गेलै नहि फड़लै अहाँके भागल तऽ हमर की अहाँसँ तऽ नहरक कातेमे पोखरि छलै बुढ़िया पोखरि महक सभमाछ भागि गेल ओहि नाला द्वारा हँ हँ हँ ओ नहरसँ भागि गेलै की ने नहर द्वारा ओ कतहु कहाँ चलि गेलै किछु माछ एबो केलै जे से पोठी डेढ़बा की कहाँ सभ बुआरी आबि गेलै आ ओ जे घेरलहा माछ छल सेसभ भागि गेलै हँ ओ अहाँके पोखरिस नहि मतलब छलै मतलब छलै जे एतय कै टा पोखरि छै जे नहरक किन्हैर महक छलै जाहिमे पानि पहुँच गेलै ताहि महक ओ तऽ बान्हल माछ रहै छै पोखरिमे आ ओ नवका पानि देखैत देरी ओहि कालमे ध्यान नहि देलियै नाला दऽ कऽ पानि गेलै सभटा माछ भागल आ जङ्गलिया माछसभ ओहिमे आबि गेल बुआरी सौरा कबइ पोठी डेढ़बा ईसभ आबि गेलै हँ पहिलका जे निकहा माछ छल सभ भागि गेल आब ओकरा की कयल जाए किछु हँ आ हमर छलए थोड़े बिकेट छलए थोड़े कुमना छल आ थोड़े छलए ई ग्रासकाट ओ माछसभ एकोटा अलगौआ माछ छलै सभ भागि गेलै हँ घाटा तऽ भेबे कएल लेकिन करबै की ओ नहरक कातक पोखरि छलैए पहिने से ओहिमे नाला छलै ई बुझि नहि सकलियै जे पानि एतेक बढ़तै थोड़बए पानि बढ़लै की ओहि नाला दऽ कऽ पोखरि पहुँचलै सभटा माछ हुरहुरा कऽ ओहि दऽ कऽ भागि गेल

हँ